खूब प्रसन्न रहू की हाल चाल आओर कहू की सब भऽ रहल छै वाह वाह जय मिथिला जय मिथिला हँ हँ हँ हँ हँ बहुत नीक पहिने तऽ मिथिलाक्षर जे छै ओकर विषयमे हमसब ओकर इतिहासके विषयमे गप करै छी की मिथिलाक्षरके इतिहास की छै तऽ अपना सामान्यतया भारतवर्षमे कहल जाइ छै कि दू तरहके सभ्यता छलै सिन्धु घाटीके सभ्यता छलै आओर सिन्धु घाटीके सभ्यताके समयमे किछु लिपि विकसित भेलै लिपि कहल जाइ छै जे जाहि भाषा जे चीज हमसब ज्ञानवर्धन करै छिए ओकरा अगर लिखित रूपसँ अगर कतहु हमसब लिखबै तऽ ओ कोना लिखबै तऽ ई कतऽसँ अएतै तऽ ई अएतै जे हमसब सोचबै से जेनाकि चित्रलिपि होइ छै चाइनामे चित्रलिपि चलै छै अहाँके चित्रसँ बुझा देत चाइनामे कि लिखकऽ कि कहै चाहै छै ओ तऽ अलग अलग जगहके अलग अलग लिपि होइ छै तऽ सिन्धु घाटीके सभ्यतामे एकटा लिपि विकसित भेलै जे आइओ तक पढ़ल नहि गेल गेल छथिन तकरबाद आर्यन्स अएलखिन भारतमे आर्यन्स जे लोक कहै छै हमसब जतेक लोक छी ओसब आर्यन मूलके छी आर्यन मूलमे अहाँके आर्यन मूलमे सँस्कृत के वर्चश्व रहलै आओर जेना जेना लोक ओतऽसँ फैललखिन तेना तेना लोक अपन अपन लिपि विकसित केलथि केने गेलखिन तऽ जेना अपना सबके पूरब पूरब दिस आर्यन्स जे अएलखिन से भारतके सबसँ उत्तरी भागसँ शुरू भेलै जेना जेना हमसब पूरब भेलिए तेना तेना लिपि बदललै दच्छिनके अपन लिपि छै जे कहै छिए कि ओकर मूल लिपि छै लेकिन तथापि वएह मिथिलाक्षरपर लौटै छी हमरसबके अपन लिपि भेलै अपन लिपि तऽ हमरसबके कखरा अपन अइ ओहि लिपिके कतहु कतहु कैथी लिपि कहै छै हँ कैथी कहै छै किएक तऽ बहुत पहिने जे काइस्थ जाति मूल जातिके लोक रहथिन से हँ ओ मूल जातिके जे लोक रहथिन से सामान्यतया लिखै छलखिन आओर ओकरा हमसब विकसित केलिए ठीक छै ठीक छै ठीक छै जी जरूर